हां सर बरें आसा सर तुमी कशें आसा हय सर हांव टिचर जावपाक सोदतालें फुडें हांवेन चितलेलें सर की हांव बी ए बी एड करचें म्हणून आनी फ्रेंडां सांगतालीं म्हाजी की विद्द्या प्रबोधिनी काॅलेज बी ए बी एड करपाक बरें आसा आनी एक वर्स बी वाचतलें अशें कितें म्हणी तीं सारकी कांय अशी आयडीया ना हिंदी सब हिंदी विशयान सर हो होय सर समज बी ए बी एड मेळोना जाल्यार हांव बी ए करतलें आनी मागीर एम एक वयतलें होय होय हिंदीनूच एक्चुली सर म्हाका न्ही बी ए बी एड करपाचें आसलें आनी बी ए बी एड करून हांव एम एक वचपाचें आसलें म्हणजे इनकेस समज म्हाका शाळेन बी असो जाॅब मेळोना जाल्यार एटलिस्ट हांव मागीर हायर सेक्नेड्रीन तरी वोचोंक शकतालें न्हू एम ए करून हां सर तुमी सांगलां तें हांव सारकें लक्षान दवरतलें तशेंच करता करता सर हां सर थँक्यू सर